आसामनि हारिमुवा जारिमिन आरो बुहुमखौरांजों माबोरै गोहोम खोख्लैजादों होननानै बुङोब्ला गुबैयै बर'नि हारिमुवा बांसिनानो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बुहुमखौरां बुङोब्ला मिथिंगा जाय हारिमुवा बर'फोरनिया हारिमुवानो जा फोरबोआनो जा बांसिनानो बर'फोरनिया बुहुमखौरांजों सोमोन्दो गोनां बा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां मिथिंगानि जिब जुनार दंफां लाइफां सान दै हा बार अख्रां बेफोरजोंनो सोनारनानै बर'नि हारिमुवा सोमजिदों बर'नि जारिमिनाबो बर'नि जारिमिना जारिमिनावबो दङ जे बर'नि हारिमुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो राजा महाराजाफोरा जोबोद ग्रोम ग्रोमै खुंबो लाखिबोदों जेरै हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनसे खोब रंजाथाव फोरबो बैसागुखो जोङो बुंनो हायो बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुवाबो बेरखाङो मानो होनोब्ला बेयो हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बर'फोरनि गुबै फोरबो आरो बे हारिमुवा बे फोरबोआ हारिमुजोंल' सोमोन्दो नङा बेयो भुमखौरांजोंबो सोमोन्दों गोनां मानो होनोब्ला बे समाव मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां दैमा दैसा जिब जुनार गासैबो गोदान जिउ मोनो गोदानै बिफां बिलाइफ्राबो खिलिनो हमो बेखौनो फुजिनाय बेखौनो रंजानाय सान हिसाबै बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ खुङो आरो लोगोसे जारिमिनावबो बे फोरबोआ जोबोद सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ